مقامی انڈور گیمز نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ یہ ہمارے ثقافتی ورثے کا بھی اہم حصہ ہیں بچپن سے لے کر آج تک یہ کھیل گھروں میں خوشیوں کی فضا پیدا کرتے ہیں ان کھیلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر عمر کے افراد کو ایک ساتھ بیٹھنے وقت گزارنے اور آپس میں بات چیت کا موقع فراہم کرتے ہیں ان میں سب سے مقبول کھیل لوڈو ہے چار افراد کے درمیان کھیلا جاتا ہے اور اس میں قسمت کے ساتھ تھوڑی بہت حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے خاص کر جب دو کھلاڑی جیت کے قریب ہوتے ہیں تو جوش و خروش اپنے عروج پر ہوتا ہے کیرم بورڈ بھی ایک بہت مشہور انڈور کھیل ہے جس میں ہاتھ کی مہارت اور نشانے کی درستگی اہم کردار ادا کرتے ہیں خاندان میں کیرم کے مقابلے اکثر گھنٹوں چلتے ہیں اور سب کو مصروف رکھتے ہیں سانپ اور سیڑھی ایک سادہ لیکن دلچسپ کھیل ہے خاص طور پر بچوں کے لیے یہ کھیل سکھاتا ہے کہ زندگی میں اچانک ترقی اور ناکامی دونوں کا سامنا ہوتا ہے